नोंथाङा गुवाहाटिनि थुर गाइदमोन नामा ने आङो वेस्ट बेंगलनिफ्राय गुवाहाटिआव फैदों काजिरङा बेरायनो ओमफ्राय जोङो दा बार'जोन ग्रुप दङ बे बे ग्रुपखौ काजिराङासिम लांनो लाबोनो आरो हटेलफोराव लांनानै जाहोहैनो बेबायदि सानथामनि थाखाय गारि बुकिं खालामनो आरो गाइद नांगौ जादों जोंनो बेनिखायनो नोंथांनाव खबर लानाय जादोंमोन आरो औ थाखायो ना औ औ

औ औ औ औ जों औ औ औ जोंबो सानथाम सानब्रै बेरायनो सान्दों ओमफ्राय जोंथ' मिथिया काजिरङायाव मा मा जिब जुनारफोर नुयो आरो मा मा दाउसिन दावलाफोर नुयो जोंथ' दा जेबो मिथिया बिनि सोमोन्दै काजिरङानि सोमोन्दै एसेसो खिथानो हागोन नामा औ औ

औ औ औ औ औ औ जों औ जों बांसिन गान्दाखौ नायनो गोसो नालाय ओंखायनो काजिरङानि मबे साइडनिजों गान्दाया बांसिन ओंखारो बे साइडनिजों जोंखौ लांब्लानो जाबाय अब्ला दे औ औ औ औ औ औ औ औ दे बेखौनो खबर लादों आं होमब्ला गारिया थिग जाबाय दे औ औ दे दे